आं जाबाय सासे बर'नि फिसा गोदो गोदायनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो आङो ओंखाम सङै सङै जाबोनाय बिदिनो ओंख्रि गैयिआव आलु रुनानै जायो ओंख्रि दंब्लाथ' दंसै लाफा मुला न'आव फोनाय दङ बेखौनो एसे जायो आरो नारजि ओंख्रि लाफा खायै खायै जायो सामफ्रामबो जाबाय थानाय मैगंफ्राबो होरिलाङो एखायनो एखमब्ला हाथाइनिफ्राय लाबोयो दालि ओंख्रै एखमब्ला ना सारहैयो आङो नाबो मोनबोयो बेजोंनो जायो बेनिखायनो हाखु दाखु संनाय जायोदा गाव गाव संनाय जायो बिनिखायनो बर'नि फिसा एखमब्ला न'आव थाया रावबो एखमब्ला आंनो संनानै जायो एखमब्ला बिदिनो जायोलै हाखु दाखु हाखु दाखु संनायाव ओंख्रैफ्राबो थावाबो जायो आरो एखमब्ला संख्रि गोबाब एखमब्ला बानलु गोसा जालायलाङो नारजि ओंख्रि सङोब्ला हले बिनि नियमा माब्रै बेखौ अनेख फरिस्रम दं सिगां सोमग्रोदो दैआव आरो बिनि उनाव दैखौ सेबै सेबै सुस्राफिनदो ओमफ्राय दै होफिनदो बिराद मोजां जागोन आरो बे गोखा खम जागोन गोथावबो जागोन लकेल रन्दै होनांगौ लकेल रन्दै होयोब्ला माने गोथावसिन जायो आरो जुदि नोङो अमा बेदरफोर गोरान दङब्ला बेखौ होदो बहुद गोथाव जायो आरो मानो होमब्ला थानदायावथ' साननै गाहाम जाजायो दोनै दोनै जेबो जाया आरो लाथा खालायबावो आरो बेखौ जाखांनानै मा मोनगोन देहाया बिराद आराम मोनगोन आरो जाबावगौ जाबावगौ मोनगोन आरो नाथाय खर' सानाय गोनांफ्रा जानो हायालै बेखौ बहुद खर'आव हमो मानो होमब्ला ब्रेनफ्रा दस्रा दस्रा रोखोमनि थायो नालाय दा बिनिखायनो अनेग सिन्था खालामनांगौ जाब्लाबो न'नि मैगं दंब्ला थाब थाब जायो नोङो माखौबा खाब्रबदो मुलाफोर फुनानै फाजा एवब्रबदो मैद्रु मैला सिफ्लेबानो थाब जायो बिराद मोजां आरो बहुद गोबावनि थाखाय मैगं फोना लायो बर'फ्रा हाल गोनांफ्रा हालएवनानै जायो मै होयै होयै बिदिनो थास' फेंखा ओंखारो गोजां बोथोराव थाब थाब जायो आरो बेफोरबायदि मैगंफ्रा गोलोम बोथोरावब्लाथ' बहुद थान अखाजों बांखाजों मा मैगं नागिरनो नोंलाय दा बिफोरबायदिनो आरो